नमस्ते अरे आलू का भाव है आलू मिर्ची का भाव है मिर्ची का भाव है

भिंडी सौ रुपया किलो है हैं हमारे यहाँ शादी पड़ा है कितने

हाँ

भिंडी कितना है और सत्रह हाँ कोहड़ा का रेट है और कुछ कम करके बताइए और कम कीजिए एकाध क्विंटल चाहिए ना शादी पड़ा है

टमाटर कितने कैसे है सूरन

कैसे टमाटर पड़ जाएगा और यह भिंडी कुछ कम लगाइए मुरई गाजर अरे कुछ कम करो सब धनिया उनिया है कि नहीं हमें हमसे पचास पचास कुल चाहिए

आप कहाँ से हैं

ठीक है हम कल आएँगे ले जाएँगे नमस्ते